हूअं त असांजे कटनी खेत्र में ॾाढी सारियूं ट्रेवल एजेंंटियूं आहिनि पर हिकु ट्रेवल एजेंट असांजे सभिनि खां पसंदीदा ट्रेवल एजेंट आहे छोकी ॿिए सभु जेके बि ट्रेवल एजेंटियूं आहिनि जीअं ग़रीब माण्हू हूंदा आहिनि उहा रिज़र्वेशन असां न करे पाईंदा आहिनि क्यूकी रिज़र्वेशन बुक कराइण जी अघु ॾाढी महांगी हूंदी आहे पर हना ट्रेवल एजेंट जी इहा सभिनि खां वॾी ख़ासियत अथसि कि हितां जो अघु बिल्कुलु सही हूंदो आहे ज़्यादा न हूंदो आहे ग़रीब माण्हू बि रिज़र्वेशन कराए था सघनि हना ट्रेवल एजेंट सां औरि ॿी ख़ासियत इहा आहे हना ट्रेवल एजेंट ई की इहो असांजे पहचान जो आहे असांखे पंहिंजो मित्र मञंदो आहे इन करे असांखे असांजे पसंद जी सीट बुक कराए ॾींदो आहे औरि सही टाइम ते बुक कराए ॾींदो आहे जंहिंमहिल चओ ओमहिल कराए ॾींदो आहे हितां जो स्टाफ बि ॾाढो बढ़िया आहे हितां सभिनि जो वहिंवार बि ॾाढो बढ़िया आहे असांसां सभु सुठे सां ॻाल्हाईंदा आहिनि हिकदम पंहिंजनि वांगुरु फील कराईंदा आहिनि इहा हिननि जी ॾाढी वॾी ख़ासियत आहे इन करे इहो ट्रेवल एजेंट असांजो सभिनि खां पसंदीदा ट्रेवल एजेंट आहे